पहिरीं ये समय में असांखे अगरि कुझु बि दिक़तु थींदी हुई या फिर कुझु बि मन में सुवाल ईंदो हो त असांखे उन जो जवाबु ॻोल्हणु में थोरी ॾुखियाई थींदी हुई पर अॼकल्ह ए आई आर्टिफिशल इंटेलीजेंस नाले जी जेकि टेक्नोलॉजी आहे उन सां एॾी आसानी था वई आहे की असां बसि फोन ते कुझु बि टाईप कयूं ऐं कुझु बि सुवाल पुछुं कोई रेसिपी हुजे हूअ हथों हथि असां वटि अची वेंदी आहे त आर्टिफिशल इंटेलीजेंस जेकी ए आई टेक्नोलॉजी आहे हूअ मुंहिंजे हिसाब सां ॾाढी सुठी आहे असांखे ॾाढी मदद थींदी देश खे विकसित करण में ॾाढी मदद थींदी हिन सां पर इहो ज़रूर आहे की हिन टेक्नोलॉजी खे वधीक वधाइण सही न आहे छो त इन्सानु बि आहिनि ऐं इन्साननि खे ठेस थी पहुंची सघे त आर्टिफिशल इंटेलीजेंस सुठी आहे पर हुनजी हिकु सीमा आहे तेसि ताईं सुठी आहे